तुस कुन्न बोल्ला दे आं करी देगे बिल्कुल करी देगे ते सर ज्हार रपेआ लैने होने ते तुसेंगी करी देगे नौ रपेआ घैंटे कन्नै इक्क घैंटे कन्नै

आं कोई गल्ल निं तुस अपने बंदे ओ सारे कैसी गल्ल कीती तुसें छड्डी देगे इन्ना हारा आं शामीं तगर भेजना नेईं ते अं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं शामीं शामीं तगर भेजाई दिन्ना जेसीबी आं कोई गल्ल निं समझा ना में गल्ल थुआढ़ी